क्या आप सागर होटल से बोल रहे हैं सर ऐसा है मुझे एक बटर नान चाहिए और मटन चाहिए ग्रेवी वाला क्या कॉस्ट पे करना होगा और क्वार्टर और फुल का लेकिन सर अभी आप बता रहे थे हाफ का पाँच सौ पचास फुल का भी पाँच सौ ओ ऐसा है तो क्या अभी वो पहले से तैयार है या तैयार करके भेजिएगा ऑर्डर के बाद

तो और भी कोई आइटम होगा आपके पास मुझे लगता है कि सब का प्राइस और जानकारी लेते लेते इतना टाइम निकल जाएगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो बताइए आप कि मुझे ये नान रोटी चाहिए एक पीस का कितना होगा आलू नान का कितना और आलू नान विद बटर कितना तंदूरी रोटी अ बटर लगा के वैसे बात करते करते ना मेरा भूख और बढ़ता जा रहा है सब प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ परिवहन का सुविधा नहीं है कि हम वहाँ जा पाएँ मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है इसीलिए ऑर्डर करके मंगवाते हैं ठीक है हम आपको एड्रेस ही लिखवा देते हैं ठीक है देखिए उस पर लिखिए दरभंगा बोरिंग रोड नहीं सॉरी दरभंगा में बोरिंग रोड कहाँ है हाँ तो दरभंगा टावर लिखिए हाँ वहाँ देखिएगा एक बगल में एक किराने की दुकान होगा